जि'यां कि तुस जानदे कि स्पोट सैक्टर ऐ तुस एहदे बिच तुस दस्सना चाहंदे कि स्पोट सैक्टर बिच कि प्यूपल कि'यां साढ़े एरिया च कम्म करदे स्पोट सेक्टर बिच साढ़ा शैह्र ऐ जम्मू कश्मीर उत्थै में रामबन बिच रौंहदा रामबन बिच जि'यां स्टेडियम नेईं ऐ क्रिकट आहला इ'यां ग्रांउड बड़े ना इयांं क्रिकट बडी चलदी ऐ स्पोट जि'यां कि बालीबाल बी खेलदे बच्चे बालीबाल बड़ा खेलदे कश्मीर बिच बड़ा खेलदे बास्केटबाल बी ऐ वेटमिंनटन बी ऐ औहदे बाद बड़ा किश ऐ गली क्रिकट बी ऐ ओह् बच्चे खेलदे साढ़े एरिया बिच स्पोट बड़़ा इम्पाटेंट ऐ साढ़ा जम्मू कश्मीर बड़ी ऐहमीयत घट्ट ऐ फेसीलिटी घट्ट ऐ फिर बी अस बड़ी बड़ी ओह् करदे कि उद्धर जाना इद्धर जाना जि'यां कि में सनाना चांहदा जियां पैहले होंदा स्टेट लेबल ओहदे बाद होंदा नेशनल लेबल उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेबल स्कूल लेबल नेशनल लेबल ओह्दे बाद ओह् ओह्दा भाई जि'यां कि स्कूल लेबल जि'यां में तुसें गी गल्ल सनाना स्कूलें कन्नै इक बारी गे अस खो खो खेलने गी खो खो खेलने गी गे ते पैहलें अस गे स्कूल लेबल बिच साढ़ी टीम आई फर्स्ट जियां पैह्ली त्रै टीमां आंदियां फर्स्ट लेबल बिच फ्ही आई जंदी डिस्ट्रिक्टड लेबल बिच सारे डिस्ट्रिक्ट जंदे जम्मू कशमीर दे सारे डिस्ट्रिक्ट औंदियां जो जितदी ओह् जंदी नेशनल खेलने गी नेशनल बिच आंदे ओह् लेबल फ्ही आंदे ओहदे बाद निकलदे नेशनल लेबल इक बारी गेदा हा आसे डिस्ट्रिक्ट लेबल खेलेआ गोर्बमेंट ने गै करवाया हा खो खो खो खो टूर्नामेंट करवाया डिस्ट्रिक्ट लेबल दा फिर डिस्ट्रिक्ट लेबल खेलेआ फिर अस स्लैक्ट होऐ डिस्ट्रिक्ट लेवल च केह् करदे कि बच्चे स्लैक्ट करदे जेहड़ा शैल खेलदा होऐ हंजी ऐ बच्चा स्लैक्ट ऐ इयां गै दस जारां पूरे डिस्ट्रिक्ट बिच दस जारा बच्चे स्लैक्ट कीते ओहदे च ओह् भेजे फ्ही डिस्ट्रकि्ट लेबल च जम्मू भेजे में गेआ जम्मू उद्धर खेलेआ में खो खो उद्धर बी अस स्लैक्ट होई गे फर गे अस छत्तीसगढ छत्तिसगढ खेलेआ असें उत्थै थोह्ड़ी कमी रेही गेई भाई थोड़ी कोंचिग शैल नेईं मिली थोह्ड़ी क्वालिटी शैल नेईं ऐ नमें नमें खेलने दे शौक बिच चली गे पर अजकल अज्ज जम्मू बिच ते बड़ी फैसलिटी आई दी स्टेडियम ते होर बड़ा किश बनी गेदा जि'यां कि तुसें दिक्खेआ हा जि'यां इक नमां स्टेडियम ऐ जम्मू दा बड़े बच्चे निकले इमरान मलिक निकलेआ अबदुल समाद निकले खेला दे न शैल खेला दे ना जेहडे इंडियन क्रिकट बिच गेदे ओह् आई पी एल खेला दे आईपीएल खेला दे कशमीर बिच बी बड़ा खेला दे बडा टेलंट ऐ बडा खेला दे बडा टेेलट ऐ साढ़ा जम्मू कशमीर दे बच्चे बिच बड़ टेलेंट ऐ ओह् बी अपना टेलेंट दससना चांहदे ते ओहदे बिच ओह करदे जियां तुसे दिक्खा दा गै है कि ओह् करदे जि'यां जम्मू बिच नमां जि'यां अस खो खो खेलदे ना चैस खेलदे ओह् खेलदे स्पोट बिच जम्मू साढ़े जम्मू कश्मीर इक शैल शैल गल्ल ऐ नशा घट्ट ऐ जि'यां सारे बच्चे ना ग्रां बिच रौंहदे फोन शोन बी घट्ट नशा बी घट्ट ऐ खेलना गै पसंद करदे ना स्पोट ही खेलदे एह् नेईं ऐ कि भाई ज्यादा फोन चलाई जा उत्थे चली गे गप्प शप्प लाई सारी गेमें बिच इंटरेस्ट रखदे बच्चे साढे ज्यादा बेटबाल खेलदे ज्यादा क्रेज ऐ साढ़े बेटबाल खेलने दा ते बास्किटबाल ते बालीबाल बालीबाल बी बड़े बच्चे खेलदे बालीबाल बी बड़ी शैल गेम ऐ ओह् बी कश्मीर दे बच्चे बड़े शैल खेलदे जित्थै अस रौंहदे उत्थै बालीबाल बड़ा गै शैल लगदा ओहदे बाद क्रिकट बी ऐ जि'यां फुटबाल बी ऐ सारा किश थोह्ड़ी थोह्डी गेम सारा कुतै बालीबाल बच्चे प्रेफर करदे ते कुतै अस बी शामी शामी खेलदे कोई पंज बजे खेलना शामी जियां रोज दे टाइम जि'यां निक्के अस दपैह्री दिने खेलदे गै रौह्ना चौह्बी घैंटे चार बजे खेलना पंज बजे खेलना छे बजे खेलना धुप्पै च काले होई जाना फ्ही बी खेलना जि'यां हून दिक्खो जि'यां फलाना मैच छे बजे मैच जि'यां बड्डे होई जंदा बच्चा साढ़े म्हले च टीमां आंदियां हां टीमां आनियां दस बजे कोई पंज बजे मैच लगना दो चार टीमां आनियां पूरा खेलना असें बी खेलना पूरा इनॅजाय करना पूरा खेलना पूरा इंटरेस्ट लैना मैच बिच जि'यां इटंरेस्ट आना मैच बिच जित्तना गै जित्तना मैच उप्पर आहले पास्से दी इक टीम ऐ इक खलके पास्से दी टीम ऐ बेटिंग करनी बालिंग करनी स्पोट च गोरमैंट ने बी ध्यान रक्खना चाहिदा कि भाई जे एंड के दे बिच स्पोट ते जियां साढ़े इक डिस्ट्रिक्ट ऐ रामबन ओहदे बिच बी बड़ा गै स्पोट साढ़े डीसी शैल ऐ ओ बी स्पोर्ट करदा ऐ अजकल ते सारे डिस्ट्रिक्ट अजकल साढ़े डिस्ट्रिक्ट बिच ना बंदा आए दा उसने बाकसिंग कीती ही ओह् ना अपना फ्री गेम लांदा बोक्सिंग दा ते उसने फ्री बाकिसिगं सिखा ई निक्के कुडियें गी मुडें गी बाॅक्सिंग बिच लेंदा अपने इक कोट बनादा सबेरे छे बजे बुलांदा बच्चें गी उ'नें ई बाॅक्सिंग करांदा फ्ही शामी दूआ शैसन लैंदा बिल्कुल फ्री कोच बी ऐ बड़ी बाॅक्सिंग दा ते ओह् बड़ा शैल कम्म करा दा उ'नें बच्चें बड़े ओह् अपने बी बड़े ओह् कीते सारे बच्चे पाए बच्चे गी सिखांदा फिट करांदा

हांजी ओह्बी साढ़े उत्थुआं जंदे बाॅक्सिंग करने गी ओहदे बाद उ'नें बंदे जिताए बी जि'यां दो चार कुडियां ही दौं त्रै कुडियां उ'नें जिताई बी हियां उ'नें जिताई उत्थुआं नेशनल उ''नेंगी खिलाया नेशनल बिच उनें बड़ा शैल प्रदर्शन कीता महाराज़ा गै शैल प्रदर्शन कीता उ'नें बड़ा शैल कीता ऐ बी बड़ी चंगी गल्ल ऐ साढ़ा जेहड़ा शैह्र ऐ रामबन ओहदे बिच जम्मू बिच इक रामबन इक शैहर ऐ ओहदे बिच बी जियां ओह् बाॅक्सिंग दा बडा क्रेज चले दा निक्के बच्चे होई गे जियां बाक्सर बाॅक्सिंग बाक्सर ओह् बड़ा शैल ओह् ओह्दे बाद ओह् बी ठीक ऐ भाई बाॅक्सिंग गी प्रमोट करना चाहिदा किअग्गै जाओ ओहदे बाद क्रिकेट बी प्रमोट करना चाहिदा साढ़ी नेशनल गेम ऐ हाकी जियां तुसें गी पता गै है हाकी साढ़े इत्थै जम्मू कश्मीर हाकी में बड़ी घट्ट दिक्खी दी में नी दिक्खी दी हाॅकी खेलदे बच्चें गी उत्थै बी प्रमोट करना चाहिदा कि हाॅकी खेलो जि'यां हून तुसे गी पता गै है साढ़ी हाॅकी टीम ही ओह् पिछली बार जित्ती आई ही पंजाब दे प्लेयर हे आए दे हाॅकी दे बधिया हाॅकी खेलदे हे खेली उ'ने ते जित्थै साढ़े कालेज ऐ उत्थै बी ओह प्लेयर आए बड़े चंगे प्लेयर हे ओह् ओहदे बाद तुसें गी पता गै है जि'यां कि हाॅकी साढ़ी घट्ट ऐ कबड्डी और खो खो साढ़े उत्थै नार्मल ऐ जि'यां कोई शामी पार्क बिच बच्चे आई गे उत्थै घा बिच खेली ओड़ी कबड्डी ते कबड्डी खेली ओड़ी ते बाकी इयां नी कोई कोट शोट नेईं ऐ साढ़े इत्थै कबड्डी दे स्पोट दे बी नेईं ऐ जम्मू बिच कोट ना हां हून दिक्खा में इक बंदे ओह् कबड्डी दी बड़ी टूर्नामेंट करबांदे है रामबन ब्लास्ट एह् ब्लास्ट ओह् ब्लास्ट ओह् बी बड़ा चंगा कम्म करा दे है जि'यां इंट्री रक्खी दो सौ दो सौ रुपया इंट्री रखदे मैच दी ओहदे बाद जेहड़ा जितदा उसी प्राइज देई ओड़ने ओहदे कन्नै केह् होंदा कि इंटरेस्ट आंदा बच्चे गी टूर्नामेंट खेला दा ना ओह् केह् करा दे ना इंटरेस्ट बडा आंदा बच्चे गी ओहदा बड़ा गै इंटरेस्ट आंदा बच्चे गी ओहदे बाद तुसे गी पता गै है अग्गे कियां साडा स्पोट बिच इन्ना अस बी खेलदे मैच अस बी पंज बजे में ज्यादा क्रिकट ते बास्किटबाल बालीबाल खेले दा फुटबाल बी खेला दा बाकी इन्नी गेम कोई है नेईं कबड्डी बिच में उसलै स्कूल पढदा हा ते कबड्डी में बड़ी खेली दी ऐ स्कूल अ'ऊं अस फट बिच कबड्डी खेलदे है इन्नी खतरनाक मतलब नार्मल अस लेबल बिच जि'यां में खेलना छोड़ी ओड़ेआ उस तू बाद में रेड बड़ी रिबर्स करदा हा रेड डिफेंडर में बड़ी स्हेई रेड मारदा हा बड़ा स्हेई ओह् करदा हा बड़ा स्हेई करदा हा कम्म ओहदे बाद तुसें गी पता गै हा जियां कि अस साढ़े एरिया बिच बड़ा मतलब ग्रां दा एरिया आंदा प्हाड आंदे मदान घट्ट होंदे जियां इक शाट मारी ते बाल गे घूमी जंदी ओहदे बिच बाल घूमी जंदी खर्चा होई जंदा साढ़े जेहड़े डिस्ट्रिक्ट स्पोट हैन उसी साढ़े आस्तै इक अच्छा नेहा ग्रांउड़ बनाई दिंदे कि भाई इत्थै बच्चे खेलगे सारे खेलगे ग्रांउंड कोई शैल नेईं ऐ जम्मू बिच अजकल बड़ी फेसीलिटी होई गेदी जदूं दा बच्चे पता नेईं बड़ा टेलेंट ऐ जम्मू बिच बी बच्चे जम्मू बिच बी बडा टेलेंट ऐ सारे कोला अग्गै आई गेदा ओहदे बाद ओहदे बाद तुसें गी पता गै एह् जियां कोई साढ़े कोई खेल होई गेआ ओह् होई गेआ साढ़े बिच बड़ी ओह् आनी गै चाहिदी ऐ कि तुसेंगी पता ऐ कल अस गेदे है दिल्ली गेदे है अस खेलने गी क्रिकेट मैच दी कोई टूर्नामेंट ही ते अस गे ते उत्थै बड़ा मजा आया बड़ा टेलेंट ऐ इडिया बिच क्रिकेट दा सारे कोला मिगी लगदा है कि सारे कोला ज्यादा टेलेंट साढ़े इंडियां बिच क्रिकेट दा गै है और किसे दा नेईं ऐ जियां कि हाॅकी दा बी बड़ा टेलेंट ऐ पंजाब बिच हाॅकी बड़ी खेली जंदी ऐ जियां साढ़े बच्चें दी गेम हियां गुल्ली डंडा होई गेआ जि'यां इक गेम होंदी गुल्ली डंडा जम्मू दी गेम होंदी ही गुल्ली डंडा ओह् बी असें बड़ी खेल्ली ओहदे बाद इक गेम ही साढ़ी जम्मू दी गेम ही गुल्ली डंडा ते ओहदे बाद इक होर गेम ही केह आखदे हे ओहदा केह् नां हा ओहदा मिगी चेता भुल्ला दा खौ खौ बिच केह् होंदा कि नौ नौ प्लेयर होंदे है ओहदे बाद खो खो आंदे हे खो खो खेलदे है ओहदे बाद ओह् करदे हे बड़ा जी बड़ा क्रेज है जी साढ़े सेक्टर बिच थोह्ड़ा ताी जम्मू कशमीर साढ़े गै इलाके ऐ तुसें गी पता गै है पिच्छै नेट ही बंद रेहा केह् कम्म करना इत्थै नेट ही बंद रेहा साढ़ा पंज साल इलाका गै पिच्छै चली गेआ साढ़ा नेट ही बंद रेहा नेट दा बड़ा हा पता नेईं लगदा हा कद्धर टूर्नामेंट ऐ कुत्थै कुत्थै खेलने जाना पौंदा कुत्थै टूर्नामेंट ऐ बड़ा ही औखा होंदा जिसले नेट बंद होई जा बड़ा कम्म कीता उद्धर बी असें ओहदे बाद असें गेदे हे उद्धर गेदे हे के नां ओहदा पता नेईं लगदा कोई टूर्नामेंट ऐ जि'यां असें जाना कियां पता चलना कोई टूर्नामेंट ऐ जियां कि ओह् करना दो साल नेट बंद रेहा ओहदे कन्नै बड़ा साढ़ा नुक्सान होआ कि भाई नेट बिना पता नेईं लगदा अस कि'यां क्रिकेट खेलदे हे फोन बी किश नेईं करना ओहदे बाद अस साढ़ा क्रिकेट बिच टेलेंट ते बड़ा होआ बट टेलेंट शो करने दा कुदै मौका नेईं मिेआ असेंगी टेलेंट बड़ा हा साढ़े अंदर पर टेलेंट कुसै गी जम्मू कशमीर च टेलेंट शो कि'यां करना साढ़ा इलाका गै इन्ना पिछड़ी गेदा हा दो साल एहदे बाद बच्चे बड़ी मेहनत कीती साढ़ा इक प्लेयर हा ओह् केह् करदा हा इक प्लेयर हा ओह्बी बड़ी मेहनत करदा हा ओह् स्पोटस आकैडमी च गेदा हा स्पोटस च उसने क्रिकेट बिच गै अपनी लाइफ सुधारनी ऐ यूशफ पठान दी कोई आकैडमी खोह्ली दी ही इक बारी केह् होआ कि सुरेश रैणा ने इक स्याना प्लेयर ऐ उ'नें जे एंड के आस्तै बड़ा कम्म कीते दा उनें केह् कीता कि भाई जे एंड के बिच पूरा स्पोट गी करी ओड़े दा उ'नें केह् कीता केह् नां ओहदा इक कशमीर बिच क्रिकेट आकैडमी खोह्ली इक जम्मू बिच सपोट्स आकैडमी खोह्ली उस च बच्चे जंदे उस च स्पोटस सिक्खो स्पोटस सिक्खियै भी शेख आकैडमी ऐ जम्मू बिच ओह् बी बड़ी चंगी आकैडमी ऐ ओह बी सारे बच्चें गी स्पोट करदा सुरेश रैणा बड़ा प्रमोट करदा क्योंकि सुरेश रैणा बाकी परिबार जन बी इस जम्मू कश्मीर दे ही हे ते उंहे बड़ा कम्म कीता ते स्हेई कम्म कीता ओहदे बाद उ'नें केह् कीता सुरेश ने दो आकैडिमयां खोह्लियां ओहदे बिच थोहड़ी फीस घट्ट रक्खी जि'यां यूशफ पठान ऐ यूशफ पठान बी ठीक खेलदा हा साढ़ी जेह्ड़ी रंजी ट्राफी होंदी जम्मू कशमीर दी जम्मू कशमीर बिच जेहडी रंजी ट्राफी होंदी असदा बी बड़ा क्रेज ऐ साढ़े जेहड़ा बी टीम नेशनल टीम सलैक्ट होंदी ओहदे च रंज दा प्लेयर होंदा फिर मुशताक अली ट्राफी है इक

साढ़े जम्मू बी दो त्रै स्टेडियम होन साढ़े मैच हैन इत्थै बी इटरंनेशनल मैच होन इत्थै बी होन बाकी ते सारी जगह होंदे गै होंदे ना इडिया च ओहदे कन्नै बी बच्चा उप्पर बड़ा फर्क पोंदा बच्चा मोटीबेट होंदा कि स्पोटस बिच जाना स्पोटस बिच ऐ करना ओह् करना ओहदे बाद तुस दिक्खना चाहंदे कि भाई जम्मू कशमीर इक स्टेडियम ते ऐ पर उत्थै कदें बी इंटरनेशनल मैच नेई करांदे इयां कशमीर बिच बी बड़े बड़े स्टेडियम हैन में चाहना कि उत्थै गौरमैंट कि उत्थै बी सपोट बिच खेलना चाहिदा बड़े बड़े मैच जेहड़े मैच होई गे जियां कोई ट्राफी होई गेई रांजी ट्राफी कोला गै शुरुआत करिये जम्मू बिच बी भाई मैच कराने चाहिदा बाकी खो खो दी टूर्नामेंट बी करानी चाहिदी स्पोटस आस्तै बी बड़ा फायदा दिंदा स्पोटस बिच बी कोई दुनियां दी बड़ी रुची ऐ सारे दिखदे ना इंटरटेनमेंट होंदी जियांअस खेलदे हे बेटबाल बी त्री बंदे इयां गै दिक्खदे है कि भाई इनेंगी कोई क्रेज हा फोन नेईं है दिखदे अजकल ते साढ़े केह् है कोई किसे दा नेईं मैच दिखदा अज्ज स्टेडियम बिच अज्ज रश घट्ट गै होंदा कोई मैच नेईं दिखदा फोन आई गेदे फोन बिच सामने मैच लब्भी जंदा पर जेहड़ा स्टोडियम बिच मैच जाइयै मजा ऐ ओह् थोह्ड़ी फोन बिच ऐस्टेडियम बिच बंदा जाइयै सिद्धा सिद्धा ओह् करदा बड़ा ही बड़ा ही ओह् ऐ ओहदे बाद तुस दिक्खना चाहंदे कि भाई के नां नाम है ओहदा खो खो अजकल कोट आई गेदे बस ओह्दे बी कोट न सारें दे कोट बनी गेदे इक इक जियां स्पोट दी अजकल पढ़ाई बी ऐ इक स्पोट डिग्री कि जे स्पोट दी जेहड़ी डिग्री ओह् पीटी टीचर बनदा बंदा ओ ह्बी बड़ी शैल गल्ल है कि पीटी टीचर बनदा ओहदे बाद ओह बाॅक्सर नेईं सनाया हा जेह़ड़ा पिछला आहला तुसेंगी ओह्बी बड़ा चंगा ऐओह् में पैह्लें दिक्खेआ हा पैह्लें जदूं रामबन आया नमां नमां ते उनें केह् कीता कि भाई ओह् करा दा हा बड़ी मतलब ओह् आंदा हा पार्के बिच उनें खाली फिटनस करनी ओह् खेलना बाक्सिंग कल्ले करनी कोई उसी स्पोट नेईं हा करदा कोई उसी ओह् नेईं हा किक नेईं ही किक नेईं ही उनें ते आखना में ते होई गेदी मेरी उमर ओहदी किश नेईं ही पर फिर बी उनें केह् कीता बच्चे जोड़े अपने कन्नै बच्चे जोड़ी उनेंगी बी सिखाया आपूं बी सिक्खेआ उ'नें बी फिटनस कीता उ'नेंगी बी खिलाया अपने कन्नै कोच बनया उं'दा गुरु बनाया पूरे रामबन बिच उनें बड़ा शान कीता बड़ा शैल कम्म कीता ओहदे बाद तुस जानदे होने जियां कोई होई गेआ जां कोई ओह् केह आखदे उसी बालीबाल बालीबाल बी बड़ा शैल गेम ऐ बालीबाल बिच कोई साढ़े बड़ी रुची ऐ अग्गै प्लेयर नेईं जंदे बधने नेईं दिंदे अग्गै जम्मू कश्मीर बिच आखदे प्लेयर इयां पर बालीबाल कश्मीर दे मुड़े होई गे जम्मू दे मुड़े होई गे बड़ा शैल बालीबाल खेलदे ना बालीबाल दी गेम बी बड़ी शैल खेलदे बड़ी जबरदस्त गेम खेलदे ना बालीबाल दी ओह् गेम बी बड़ी शैल ऐ ओहदे बाद थुआढ़े जि'यां आई केह् आखदे ना उसी इ'यां कोई गेम होंदी ही छूपन छपाई बी साढ़ी गेम ही इक स्पोटस दी ओह ते निक्के बच्चे खेलदे है छूपन होई ग में आक्खदा है कि साढ़े जेहडे जे एंड के च फासिलिटी घट्ट ऐ एस कम्पेयर टू बाकी स्टेटें कोला एस कम्पेयर टू बाकी स्टेटे कोला साढ़ी जि'यां कोई मैच बी नेई होंदा इंटरनेशनल जां बंदा कोई नेई आंदा जि'यां ओह् नीरज चौपड़ा तुसें गी पता होना कि किन्ना बड्डा प्लेयर उ'नें जित्तेआ ऐशिया दा नाम रोशन कीता इंडिया दा नांम रोशन कीता कि इन्नी बड्डी उ'नें दूर सु'ट्टी ओह् ओह्बी गेम बी बड़ी चंगी ओह्बी बड़ा चंगा कीता जि'यां जि'यां कोई होई गेई सानिया मिर्जा दिक्खी लैओ क्या लाजबाब प्लेयर ऐ सानिया मिर्जा उ'नें बी अपने देश दा साढ़े देश आस्तै इन्ना शैल कम्म कीता बड़ी प्लेयर ऐ सानिया मिर्जा ओहदे बाद तुस दिक्खी लैओ बड़़े बडे प्लेयर होई जंदे बिराट कोहली होई गेआ ओहदे बाद रोहित शर्मा होई गेआ सूर्ये कुमार हादिक पाण्डेआ होई गेआ इनें बड़े कम्म कीते साढ़ी दुनियां अजकल सिर्फ ब्लागिंग बिच जारदी स्पोट्स बिच किश नेईं सारी ब्लगिग होई गेई फोन फोन बिचु दुनिया में आक्खना चाह्न्नां कि साढ़े बी प्रमोट करना चाहिदा जि'यां कोई यूट्यूब बनाए दा इ'यां कोई स्पोटस दा चैनल बनाना चाहिदा जि'यां बच्चे प्रमोट होन उस स्हाब दा टेलेंट दसन उत्थुआं बी पैसै मिलन उनेंगी जित्थुं बी उ'नेंगी टेलेंट मिले उत्थुआं बी उ'नें पेसे कमाए हर इंसान पैसा दा जरिया चाहिदा जि'यां में बी चांहदा हा कि भाई स्पोट दा इक नेहा होना चाहिदा साढ़े कि भाई स्पोट बिच बी पैसा कमाए स्पोटस बिच ही सारी गेम ऐ सारी फिटनस इंसान गी खान पीन सारी डाइट प्लेनिंग सारा स्पोट ही कराई सकदा स्पोट बड़ी चंगी गेम ऐ कहना चांहदा हां में कि भाई असें बी स्पोट खेलना चाहिदा ग्रां ग्रां बिच जाइयै स्पोट नू प्रमोट करना चाहिदा सारे बच्चे गी गरीबें गी बेट बढ़ने चाहिदे गौरमैंट गी जां फ्ही फंड आंदा स्पोटस फंड ते पूरी क्रप्ट ही क्रप्ट ऐ स्पोटस फंड स्पोटस फ्रंट नूं ज्ञान बढ़ना चाहिदा ओह् इन्नी क्रप्ट नेईं होनी चाहिदी सारे बच्चे बच्चियां जो ग्रां दे बच्चे ग्रां दे स्कूलें बिच जो स्पोट दा फंड आंदा उसी स्पोट च यूज होना चाहिदा ग्रांउड बिच बेट आना चाहिदा बाल आना चाहिदा बास्किटबाल आना चाहिदा फुटबाल आना चाहिदा जो जो बच्चे दा टेलेंट ऐ मन ऐ करना दा ओह् करना चाहिदा ओहदे बाद बच्चे गी खेलना चाहिदा कि भाई अस बी खेल्ली सकदे ना सारा टेलेंट करो अजकल जेहकी गवर्नमैंट स्कूलें च पता गै है गवर्नमैंट किन्ना करा दी नेईं गवर्नमेंट ते अपना ठीक ऐ अग्गै जो बंदे ना ओह् क्रप्ट करा दे ओहदा पेसा नेईं आबा दा बड़ा स्हेई कम्म कीता दा उ'नें ओहदे बाद तुसें जानना चांह्दे ना कि जि'यां कोई स्पोटस होई गेआ होई फलान होई गेआ टीन होई गेआ सारे बिच सपोट बिच ही स्पोटस ऐ एह कहना चांहदा कि स्पोट दी रुची असेंगी लैनी चाहिदी नेईं बी लैए स्पोट इक घंटा शामी जाइयै खेलना चाहिदा ग्रांउंड बिच आना चाहिदा फुटबाल खेलना चाहिदा बेटबाल जेहड़ा बी स्पोट ऐ जेहड़ा बी तुसें गी पसंद ऐ ओह् खेलो फिटनेस बी बाकी ठीक ऐ जिम कोला शैल ऐ जिम बी ठीक ऐ जिम कोला ज्यादा अगर तुस स्पोट खेलो माइंड फ्रेश बंदे दा मांइड चलदा थुआढ़ा एह् सारा माइंड जियां बापिस जंदे कम्म करदे चार बजे छुट्टी होंदी तुसेंगी माइंड फ्रेश होंदा सारा किस बड़ा स्हेई कम्म कीते दा औऱ कीते दा होर बी करना चाहिदा और तुसें गी स्पोट बिच रुची रक्खनी चाहिदी में चांहदा कि पूरी बड़े बड़े जेहडे हैन त्रीह् चाली उमर दे बंदे ओ ह्बी जाइयै थोह्ड़ा अपना वार्म अप करे ओह् थोह्ड़ा स्पोर्ट खेले एह् स्पोटस नेईं के भाई प्रमोट करे स्पोटस नूं इक फिटनस फ्रिक इक टाइम टेबल से सपोटिंब बनाना चाहिदा एह में थुआढ़े कन्नै कहना चांह्दा बाकी में तुसें गी एह गै कहना चांहदा हा भाई स्पोटस खेलो खुश रहो स्पोटस फिटनस ते नशा मुक्त रहो स्पोटस इक नशा स्पोटस ऐसै नशा मुक्त ऐ जियां कुशती बिच बंदा फिट रौंहदा ओह्बी कुश्ती बी इक स्पोट ऐ साढ़े जम्मू आस्तै ते कुश्ती बी इक स्पोट ऐ ओह् नेईं आक्खना चाहिदा के कुश्ती नेईं स्पोट ऐ कुश्ती बी इक स्पोट ऐ जेहदे कन्नै बंदा फिट रौंहदा ओहदी मेहनत ऐ ओहदी सारा किश ऐ कि भाई कुश्ती करदा एह में सनाना चाहंदा हा तुसें गी स्पोट बिच असेंगी स्पोट करना चाहिदा बड़ा चंगा कम्म ऐ एह गै तक्कना चाहिदा असेंगी शुक्रिया जी जनाब ते स्पोट खेलो स्पोट खेलो स्पोट खेलो